हम हालहिमे ओप्पो ए सन्तावन मोबाइल लेलहुँ ओप्पो ए सन्तावन मोबाइल बहुत नीक छै ओप्पो ए सन्तावन मोबाइल हमरा अहाँके करीब साढ़े सत्रह हजारमे पड़ल ओ हम अपन एकटा पप्पाके विद्यार्थी छलखिन तिनकर दोकानसँ लेलियैन आओर ओ मोबाइल जे छै ओप्पो ए सन्तावन बहुत कम बैट्री खाइत छै बैट्रीके बैकअप बहुत देर छै पाँच हजार एम एच के बैट्री छै आओर ओला आओर ओकर कैमरा ओप्पोके कैमराके तऽ कोनो जवाब नहि ओ तऽ सभ जानैत छै ओप्पो अपन मोबाइल कैमरा फोने लेल जानल जाइत छै ओकर कैमरा बहुत सुन्दर छै आओर हमरा ओ मोबाइल चलबैमे बहुत नीक लागि रहल अछि आओर हम ऑनलाइन क्लासमे मोबाइल लेलहुँ आओर मोबाइल जे छै बहुत फास्ट छै ओहिमे अहाँके गेमिंगो कऽ सकैत छी मोबाइलमे स्नैप ड्रैगनो बढ़िआँ छै मोबाइल कनी बेसी मतलब अहाँके जे कोनो नॉर्मल मोबाइलमे जे चीज खोलैमे दस मिनट लागत ई मोबाइल अहाँके दस मिनटसँ कनी कमेमे खोलि देत आओर ई मोबाइल जे छै ओप्पो ए सन्तावन मोबाइल से मतलब अहाँके आन मोबाइलसँ अहाँके बढ़िआँ चार्जरो ओकर बढ़िआँ छै तैंतीस वाट फास्ट चार्जिंग छै ताहि दुआरे हमरा ई मोबाइल बहुत पसन्द पड़ल